ویسے تو روز مرہ كی زندگی میں فارغ وقت نہیں ملتا لیكن مجھے جب بھی فارغ وقت ملتا ہے تو میں اسے ضائع نہیں جانے دیتی میں اس فارغ وقت میں كچھ اچھا كرنے كی كوشش كرتی ہوں جیسے كہ میں كرافٹ كرتی ہوں میں فكشنل كتابیں پڑھتی ہوں ڈائریز لكھتی ہوں اور كھانے كے الگ الگ چیزیں بناتی ہوں اور بھی جیسے پینٹنگ كرنا كپڑوں پہ بنائی یا پھر پینٹنگ كر كے اسے سجانا گھر میں گملوں پر پینٹ كر كے اسے اچھا دیكھنے كی كوشش كرنا یہ سب میں كرتی ہوں اور فارغ وقت كو اچھے سے اچھے كام میں لینے كی كوشش كرتی ہوں فارغ وقت ایک ایسی ہوتی ہے جہاں پر ہم كچھ بھی كر سكتے ہیں اور ہم اس میں چاہیں تو پڑھائی بھی كر سكتے ہیں جو ہمارے ذہنی طور پر ہمارے كام آئے گا جو ہمارے ذاتی زندگی میں كام آ سكتا ہے اور فارغ وقت كو ہم اچھے كام میں ہی لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور یہ ہماری ہر كام میں مدد بھی كر دیتا ہے تو فارغ وقت میں ہمیں اچھا استعمال كرنا چاہیے نہ كہ اسے بگاڑنا چاہیے